हेलो जी भईया जी मैं बात कर रही हूँ भईया बताएँ नमस्ते जी

भईया आप एक तो भोपाल से आए हुए हैं तो मैं आपको जानती नहीं हूँ आपको अपने कुछ कागज़ात मेरे पास जमा करने पड़ेंगे तो आप मुझे कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आपको मेरे को देना पड़ेगा कुछ पैसा देना पड़ेगा और आपको अपने कागज़ देना पड़ेंगे और अगर आपका यहाँ पर कोई पहचान का है पड़ोसी तो अगर आप उसको मेरे पास मतलब मेरे साथ मेरे पास लेकर आएँगे तो शायद मैं आपको जल्दी करवा दूँगी क्योंकि आप मेरे लिए मतलब पहचान के नहीं हैं तो आप दूसरे शहर से आए हो इस वजह मुझे थोड़ी सी जो जानकारियाँ हैं वो मुझे आपसे चाहिए होंगी तो आप एक काम करना आपको मेरा नम्बर कहाँ से मिला जी तो आप एक काम करो उस दोस्त को ले के आप मेरे ऑफिस पे आ जाना ठीक है और अपने जो आधार कार्ड पेन कार्ड दो फोटो आप वो लेकर मेरे पास आ जाना ठीक है कितने दिन की चाहिए कितने दिन के लिए चहिए अच्छा एक महीने के लिए चाहिए चलिए ठीक है आप कल आ जाइए मेरे पास तो मैं आपको करवा देती हूँ लेकिन आप साथ में किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लाना जो यहाँ पर रह वासी हो तो आपकी जो परेशानी है वो सही हो जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है भईया ठीक है आप आ जाइए कल आ जाइए आप एक बार कॉल कर लेना ठीक है फोन लगा लेना जिससे मैं आपको वही पे मिल पाऊँ ठीक है भईया ठीक है भईया